बयनिबो लाइफआव बयनिबो जिवाव हाखा दावरा होननाय समा फैखायो एखनबा सोरबा गोब्राब जाब्रबथाइ जानानै जेनेबा जों बेखौ गोख्रैयैनो हस्पितालाव लांनांगौ एबा सोरनिबा गथ'या आय' स्कुलाव लेट जाबाय होननानै बेखौ गोख्रै गोख्रै देलायहोनानै लांनागौ बेफोरबायदि समा बयनाबो फैखायो जेनेबा आंनि खोथाखौ लायोबा आंनावबो बिराद जादों एखनबा स्कुलाव आंबो हास्लाबा जानानै पानिसमेन होजालाबायदों जुदि बेफोरनि खोथाखौ रायलायोबाथ' बिराद गोलाव किन्तु आं मोनसे काहानिखौ जेनेबा सानसे आं जेब्ला बिराद हाखा दावरा जानांदोंमोन ओ जेब्ला बै समाव एसाये मेनफोर साबमिट खालामनांगौ प्रजेक्टफोर साबमिट खालामनांगौ टाइम बेफोरबायदियाव बयनाबो जेनेबा हास्लाबा हास्लाबा जाखायो जोंथ' अलसिया मानसिखा नालाय लिरनो बायो होनबा बेफोरबायदि प्रजेक्टफोरखौ साबमिट खालामथारनो थाखाय जों एकदम सानसे हरसे लिरलाबाय थानोसै आखाय साबाबो मिनथिला गाबोननो होथारनांगौ बेफोरबादि जायो आरोखि ओमफ्राय बिदि खुनुनरुखुम फुंजासिम फुंसिमाव फोजोबनो हाबाबो ओमफ्राय दाना अखा नायै मास्टारा सोंबावलाना ओइ प्रजेक्टा बोरो होननानै बेबादिब्लाथाय बिराद रागा जोंनोसै